नौकरी करियरके भविष्य मे भविष्य मे कि नौकरी तऽ सभ केओ के करबाक चाही किएकि नौकरी बहुत जरूरी छै आदमी ओहि के लेल पढ़ै छलै मेहनत करै छै जे एगो नौकरी भऽ जाइतै तऽ इन्सान के बहुत किछु भऽ जाइ छै मतलब नौकरी रहै छै तऽ अपन जादा पैर माता पिता पर आधारित नहि रहल आदमी कही घुमियो सकैया अपन पैसा सँ सभचीज कऽओ सकैया तऽ नौकरी केनाइ बहुत मुश्किल छै हम हमहुँ सभ बच्चा सँ तऽ ओहि लेल पढ़लियै जे मतलब जे एगो नौकरी भऽ जेतै तऽ अपन जादा अथी नहि रहतै तऽ अखन ग्रेजुएशन फाइनल भेलैया आगा सोचै छियै जे एम बी ए कऽ ली एम बी ए केला के बाद बैंकमे नौकरी करबै आओर एम बी ए केलाके बाद बैंकमे नौकरी हेबे करै छै ओकर बाद नौकरी बहुत जरूरी छै इन्सान के लेल आओर खास कऽ लड़कीके लेल तऽ आओर किएकि बहुत आदमी ई सभ दिमग मे रखै छै कि नहि लड़कीकऽ सकैया नौकरी लड़की नहि कऽ सकैया लेकिन आब एहन नहि होबऽ के चाही किएकि आब बहुत जरूरी रहै छै नौकरी सभके लेल लड़को के लेल लड़कियो के लेल आओर आइ कल्हि सभके करबाक चाही किएकि अगर नौकरी रहै छै तऽ केओ दोसर पर डिपेण्ड नहि रहै छै अपन काम ओ खुद कऽ सकै छै आओर बढ़िऑं रहै छै कि नौकरी करहे के चाही नहि करतै आदमी तऽ मतलब बहुत रङ्ग के होइ छै अपनो खर्चा इन्सान के से चलि जाइ छै फेमलियोके किछु सपोर्ट कऽ देतै तऽ एहिसँ बढ़िए रहै छै लेकिन खराब नहि रहै छै तऽ नौकरी सभ केओ के करबाक चाही चाहे ओ लड़का हो या लड़की होइ किछु होइ नौकरी बहुत जरूरी रहै छै करऽ के लेल ओहि के लेल आदमी पढ़ै लिखै सभचीज करै छै एते आ नौकरी सँ सभ बहुत सुबिधा होइ छै अपन नौकरी करैत रहल आदमी तऽ कहीं अगर जायओ के मोन भेल तऽ अपन चलि गेल ई सोचि कऽ कि चल अखन मम्मी पपा नहियो पाइ देत तऽ अपन पाइ अछि तऽ ओहिसँ अपन घुमि लेब कनि जिन्दगी मे कनि बढ़िऑं रहै छै पैसा कौड़ी रहल हाथ मे ने आइ कल्हि तऽ सभ मिनिमम सभ तऽ कए रहल छै नौकरी एहने केओ केओ छै जे नहि करै छै तऽ नौकरी बहुत जरूरी छै अहाँ आर हम अपनो हमहुँ सभ चाहै छी जे नौकरी करी नौकरी बहुत जरूरी छै नौकरी हमरो सभके करनाइ किएकि हमरो सभके किछु अगर शौखे छै किछु खाय के छै किछु पहिरहे के छै या फेर किछु मेकपे वगेर किछु करऽ के छै तऽ आब मम्मी पपा आ बचपन सँ तऽ दए रहल छै आब कते देतै जादा देबहो के नहि चाही अपन कहऽ के चाही ममियो पपा के कि हॅं ठीक छै नौकरी कर अगर केओ करऽ चाहै छै करौ के हुनका सभके छनि तऽ ओ सभ करौथ हमसभ के इएह कहऽ के चाही कि जे हॅं ठीक छै कर के किएकि ओहिसँ अपन ठीक रहै छै अपनो खर्चा आदमी तऽ निकालि लै छै नौकरी केला सँ हमहुँ सभ वएह छियै हमहुँ सभ अपन आगा बौआयबे एम बी ए कऽ कऽ किछु नौकरी तऽ करबे करबै नहि करबै तऽ फेर होबहो बला नही छै किएकि खर्चा इन्सान के बहुत भऽ गेलै आइ कल्हि के तऽ महँगाइ सभगोटा के पते छै जे आइ कल्हि कते महँगा सभचीज भऽ गेलैया तऽ अगर केकरो फैमिलीमे एक आदमी कमाइ बला छै तऽ ओहिसँ थोड़े किछु कऽ सकै छै एहिके लेल सभके कमाय के चाही चाहे ओ जेभी हुए तऽ हमहुँ सभ आइ के बाद सँ वएह सोचलियै एम बी ए के बाद आगा कमे जोब पकड़बै कोनो जोब करबै बैंकेमे मिलतै तऽ बैंकेमे या फिर देखै छियै केना कि होइ छै लेकिन नौकरी करनाइ बहुत जरूरी रहै छै इन्सान के आइ हमरे कतौ जाके मोन होयत तऽ पइसा के अगर कोनो भी चीज के दिक्कत हेतै तऽ ओकर मम्मी पपा के कहतै आदमी या मम्मी पपा के पास नहि हेतै तऽ लोक कहाँ मम्मी पपा कहाँ से देथिन आओर कि कहै छै अपना पास तहन अगर नौकरी करैत रहबै आ अपना पास रहत तऽ जा सकैया इन्सान खुशी खुशी कहीं भी कोनो जगह या फेर कतौ तऽ एहिके लेल नौकरी हमहुँ सभ करबै आओर हम तऽ कहै छी सभके करऽ के चाही किएकि कते दिन केओ भी अपन मम्मी पपा पर आश्रित रहतै